गुड मॉर्निन्ग दिस इज़ वाटिका रेस्टोरेन्ट मे आइ हेल्प यू सर जी हाँ बताइए कि क्या मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ सर आप बता दीजिए क्या क्या ऑर्डर है आपका और क्या क्या ऑर्डर है नहीं नहीं ऑर्डर क्या है आपका पहले आप मुझे ऑर्डर बता दीजिए मसाला डोसा कितना लगेगा क्या क्वान्टिटी रहेगी कितनी एक चाहिए ठीक है आप सेकेन्ड हाफ़ में क्या बताए पापड़ी ठीक है कितनी आपको एक प्लेट का ठीक है ठीक है तो सिक्स पीसेस आएँगे ठीक है और लास्ट क्या है आपका कितना आमलेट रखना है आपका एक ही रखना है ठीक है ओ ओ के सर सर जो आपका फ़र्स्ट ऑर्डर है आप आपका जो बात कर रहा हूँ जो डोसा का तो मसाला डोसा रहेगा तो मसाले डोसा की प्राइस सेवन्टी फ़ाइव रूपीज़ पर प्लेट है हँ हाँ हूँ हुँ सँ साँ ङ्ग आँ बाँ पैँ पाँ हुँ लौँ फ़र्स्ट क़ क़ा ख़ ख़ा ख़ै ग़ ग़ी ग़ै जँ ज़ ज़ा ज़ि ज़ी ज़ों ज़्यादा फ़ फ़ा फ़ि फ़ी फ़ो याँ रूँ एँ ऑ जूँ ऊ लँ डँ डाँ ख़्याल हफ़्ते पुख़्ता भूँ भुँ लुँ मँ माँ ज़्वाइन सब्ज़ी सब्ज़ियों सङ्ख्या ठीक है पूड़ी का रहेगा वन ट्वेन्टी रूपीज़ ठीक है और जो आपका ऑमलेट का है तो ऑमलेट आएगा फ़िफ्टी रूपीज़ का एक प्लेट ठीक है वह ठीक है ऐसा आपका टोटल जो है वह हो रहा है वन फ़ोर टू फ़ोर्टी फ़ाइव प्लस फ़ाइव परसेन्ट जी एस टी एक्स्ट्रा ओ के सर यह आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिन्ग आपका एड्रेस मुझे बता दीजिए तो मैं आपको बता देता हूँ एकजैक्ट ठीक है सर तब तो सात यहाँ पर लोकल का रहेगा तो यह एप्रॉक्सिमेट आप आप मानकर चलिए थर्टी फ़ाइव मिनट्स में आपको मिल जाएगा ऑर्डर

तब सर ऑर्डर में कोई चेन्जेज तो नहीं करना है ओ के सर थैन्क यू सर कॉल करने के लिए धन्यवाद